ہندوستانی نقل و حمل کا نظام کچھ اس طرح ہے کہ لوگ عام طور سے بسوں سے ٹرین سے اور ہوائی جہاز وغیرہ سے سفر کرتے ہیں سفر کے دوران بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ کہیں پہ گندگی ہوئی اور اس کے اندر لائٹ وغیرہ کا انتظام مکمل نہیں ہوتا ہے اور ٹرین کے اندر سیٹ نہیں ملنا کبھی مل جانا اس کی بھی بہت دقت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کے ٹرین اپنے وقت پر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس کا بھی بہت سے چیلینجوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے مدنظر اس کے ٹوائلیٹ بھی بہت گندے رہتے ہیں جس کے وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی معاشرے میں وجود میں آتی ہیں اسے بہتر بنانے کے لیے ہمیں سرکار سے ایک مہم چلانا چاہیے اور ان سے بات کرنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے اس کو وہ دیکھیں اور اس کو صحیح کرنے کی طرف آگے بڑھیں